मूंखे बाइक ते सफ़र करण में जाम मज़ो ईंदो आहे मां घणेई अलॻि अलॻि जॻहयुनि ते बाइक ते सफ़रु करे वियो आहियां जीअं त माथेरान कर्जत मुंबई इहे सभु त मुंहिंजे घर जे आसे पासे में आहिनि त हिन में कहिड़ी वॾी दिक़त न आई हुई पर हिकु दफ़ो जॾहिं मां मनाली वियो हुअमि बाइक जे सफ़र ते तॾहिं मूंखे तमामु अलॻि अलॻि प्रकार जा कठिनाइयूं आहियूं हुयूं मनाली ऐं लेह लद्दाख जो रास्तो जाम ख़राबु आहे छो त उहो पहाड़ ते ठहियल आहे ऐं उते मौसम कॾहिं कॾहिं बि बदिलिजी थो सघे कॾहिं बारिश हूंदी आहे त कॾहिं धुप हूंदी आहे त कॾहिं छांव हूंदी आहे कॾहिं बाड़ बि अची वेंदी आहे असां जॾहिं विया हुअसि त हुते पहाड़ ते जाम बारिश बि पिए ऐं रस्तो सॼो आलो आलो हुओ ऐं सॼो गप हुओ असांजी बाइकूं उते जाम अटकनि पियूं ऐं रस्ते में जाम खॾा खॾा बि हुआ वॾा वॾा पथर बि हुआ जंहिं में असांखे हलाइण में जाम मुश्किल पेई थिए जॾहिं असां पहाड़ ते बाइक हलाईंदा आहियूं त असांजे कुल्हनि ते ऐं हथनि ते पुठी ते जाम जोर पवंदो आहे जिनि करे बाइक जो सफ़रु जाम कठिन थी वेंदो आहे पर असां सभु मुसीबतुनि जो मुकाबलो कयो ऐं जाम सुख सां इहो सफ़रु तए कयो हुओ